नमस्ते मएम

कहाँ जाना हे घूमने आपको और कितने परिवार हैं पाँच सौ लेंगे बहुत है घूमने का काशी विश्वनाथ है संकट मोचन है काल भैरव है हाँ होटल भी है बहुत अच्छा खाने का व्यवस्था सब कुछ मिलेगा वहाँ पे अलग अलग जगह घूमेंगी आप तो बहुत पैसा लगेगा अलग अलग का दाम काशी विश्वनाथ घुमा दे रहे हैं और संकट मोचन घुमा दे रहे हैं वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है शंकर भगवान भोलेनाथ वहाँ की घूम एक आदमी का तीन तीन सौ रुपया देंगे नहीं महंगाई है ना ज़्यादा कहाँ मांग रहे हैं किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक का सौ रुपया प्लेट हाँ पर खाना बहुत अच्छा वो खिलाते हैं रूम का एक हज़ार एक दिन का बहुत ज़्यादा कहाँ है एक दिन रहने की पाँच परिवार है इतना सस्ता कहाँ मिलेगा इतना महंगाई है चलो भाई आठ सौ रुपया कर दे रहे हैं नहीं भैया इससे कम नहीं होगा हाँ तो बोल तो रहे हैं घुमाएँगे ना संकट मोचन काशी विश्वनाथ असि घाट बोलोरो है ए सी उ सी सब कुछ लगा है ए सी है असि घाट जहाँ जहाँ आप कहेंगी वहाँ वहाँ घुमाएँगे तो जहाँ जहाँ आप कहेंगी वहाँ वहाँ घुमाएँगे हम हाँ होटल बढ़िया देखें हैं भाई चलिए आइए हम घुमा देंगे अच्छे से आप ठीक है भैया नमस्ते